हँ के बोलै छियै

दू हजार बारह सए लेत भाड़ा आ की कहै छै ऊपरसँ खाना पीना खयबै ओकर लेत सए नहि घुम आ ठीके ने छै तऽ नहि देखल छियै तऽ हमरा लै जेबै साथमे घुमब अहेकेँ खर्चा खर्चा हम नहि देब एको रुपिआ नहि अच्छा तब घुमाए देब हँ की सब देखबै

सिक्की छै गाछ बृछ छै घुमैबला अच्छे छै एक समयमे ओ पारस बनतै यऽ आ चिड़ियाखाना बनतै ओहिमे

एक महिना खाली घुमैत रहबै एक महिना घुमबै तब

जे लेबै एक सए टका निनानबे मे निनानबे मे दू टका कम तऽ सबठो घुमाए देब खर्चा तोरे काटि देलकै ओ नहि काटलियै तब बोलू कतऽ कतऽ जेबै घुरै लै इएह ने जानबै जामुन घाट छै बगलमे मेला लागै छै अथी कोशी कोशी पूर्णिमाके कोशी पूर्णिमामे केओ पुआ खमानी बनबै छै केओ मुढ़ी चूड़ा लाइ बनबै छै केओ मेला घूमय लऽ जाइ छै केओ नहि जाइ छै केओ सगहर कीनै छै केओ ओखरि समाट जाता तल्ला सब चीज बिकैत छै सब चीज बिकैत छै हँ

हँ